हम नेटफ्लिक्स प्राइमके लगातार स्ट्रीमिंग सेवाके सुविधा लए छिऐ देखै छिऐ किआकि काफी एहिमे विविधता छै जे ओतए शो आबै वाला छै जे अहाँ अपन मर्जीसँ अपन अथीसँ देख सकै छिऐ जे हमरा ई प्रकारक देखैके छै बात करल जाए पारम्परिक केवल या सेटेलाइट टीभीसँ तऽ जे पारम्परिक सेटेलाइट टी बी रहै एहिमे जे छै से अहाँ वहाँ देखि सकै छियै जे ओ चैनल अहाँकेँ देखाबए ला चाहैए ओहिमे अहाँकेँ अपन मर्जी नहि चलत ओ ओकर फिक्स रहैत रहै जे हम ई शो ई चीज ई सिनेमा ई देखेबै पर बात करल जाए नेटफ्लिक्स आ प्राइमके तऽ ओहिमे अहाँ अपना हिसाबसँ ओहिमे बहुत ही जादा छै शोज अवेलेबल छै ओहिमे अहाँ अपना हिसाबसँ अपन पसन्दके हिसाबसँ अहाँ ओकरा जे छै से देखि सकै छलिऐ आओर बात छै जे पारम्परिक केवल या सेटेलाइट टीभी रहए ओ बहुत तरहकेँ एहन चीज रहै जकरा जाहिपर ओ अपन जे छै से प्रोग्राम नहि बनाबैत रहै जकरा ओ टच नहि करैत रहै लेकिन प्राइम नेटफ्लिक्स ई सब जे छलै ई हर तरहकेँ जे छै से शो बनाबै छै हर तरहकेँ अथी करै छै समाजके ओ चीज जकरा ओ नहि छुलकै रहा ओहिपर भी ओ अथी देखाबै छै पुराना अथी जे रहै से सिर्फ जन पक्षधर वैचारिकके अथी करैत रहै लेकिन आइकाल्हि जे छै से ओ हर तरहकेँ जनताकेँ खयाल राखैत ओ शो अथी बनि रहल छै जे हमरा अपनामे काफी नीक लगैए लेकिन साथ ही साथ ओहिपर एक लिमिट भी रहबाके चाही जे एहिसँ अधिक जे छै से कोनो भी तरहकेँ न्यूडिटी या गलत तरहकेँ अथी नहि देखबाक चाही